हमर पसन्दीदा बाइक पल्सर छै काहे कि कहीं जाइ आबैमे बहुत अच्छा लागै छै बहुत नीक लागै छै आओर पल्सर बाइकपर बैठेमे अच्छा फील होइ छै जाहिसँ कि ओ बाइक माइलेज बहुत अच्छा दै छै आओर जेतना दूर तक जाइ छै अच्छासँ पहुँच जाइ छी कहीं खराब उराब भी नहि होइ छै आओर पल्सरके स्पीड भी बहुत अच्छा रहै छै जाहिसँ कि चलबैमे भी अच्छा लागै छै नीक लागै छै बाकी यात्राके लिये बुलेट बहुत आरामदायक बाइक छै यहाँपर बैठेके बाद बहुत अच्छा लागै छै आदमी एकदम पूरे आराम आरामदायक फील करै छै जाहिसँ कोइ भी लोग देखै छै तऽ सोचै छै कितना अच्छा आदमी छै